हून अज्ज मीं मौसम दे बारे च गल्ल लग्गी आं करन ते मौसम पैह्ले आई गेआ गर्मी पैह्ले बी गर्मियां पौंदियां हा लेकिन जेह्ड़ी पिछले साल गर्मी पेई ऐ इन्नी गर्मी कदें नी असें अपने टाइम च अजें तक्कर दिक्खी क्योंकि बौह्त जैदा गर्मी पेई ऐ ते होई सकदा किश प्रदूषण बी बड़ा होई गेदा हुन फैक्ट्रियां फुक्ट्रियां होर बी बड़ा इ'यां प्रदूषण ऐ ओह्दी वजह कन्नै लेकिन गर्मी ने पिछले साल बड़ा के रिकार्ड तोड़ेआ रेनी सीजन बरखा बरखें बिच्च इस बार ते इन्नियां बरखां होइयां गे नेईं हैन जिन्नियां पैह्लें हुंदियां हा क्योंकि पैहले बौह्त जैदा बरखां होंदियां हां ते इस बार बरखां बड़ियां घट्ट होइयां न ते ठंड बी ठीक ठाक के होई ऐ इक्क म्हीना ठंड शैल होई ऐ ते बाकी इन्नी ठंड ठीक के ऐ लेकिन ठंड इस बार ठीक होई ऐ ते पतझ़ड़ बहार ओह् ते चलो अपने टैमें दे जि'यां होंदियां न ओह् ते होंदियां के रौहंदियां न लेकिन गर्मियां सर्दियां गर्मियां सर्दियां बड़ियां न ते ठंडा बी बड़ियां पेइयां पैह्लें दे मकाबले ते सर्दियां बी गर्मियां बी इस बार बड़ियां पेइयां ते हून आने आह्ले टैम च केह् पता हून कनेई पौनियां न ते जिसलै बी मौसम बदलदा ऐ ते फर्क ते पौंदा गै ऐ बंदे गी क्योंकि जिसलै गर्मी हुंदी ऐ ते गर्मी जिसलै सर्दी केह् जंदी ऐ ते तां बी बौह्त सारे लोग बमार हुंदे न क्योंकि इस बार बरखा ते पेइयां नेईं ते खुशकी बड़ी पेई ऐ एहदी वजह कन्नै खंघ नक्क बगादे ते एह् बड़ा कुछ हुंदा रौहंदा ऐ ते इस आस्तै मौसम दा फर्क ते इंसान उप्पर पौंदा के पौंदा ऐ क्योंकि मौसम दी वजह कन्नै समझो हून दिक्खो हां जि'यां ठंड बी ऐ कदें ठंड होई जंदी जकदम कदें धुप्प शैल होए ते गर्मी होई जंदी जे ठंड होए ते लोक गर्म कपड़े पाई लैंदे जे थोह्ड़ी धुप्प चढ़े ते लगदा कि गर्मियां आई गेइयां न ते गर्म कपड़े बगैरा नेई पांदे ते हून बिच्च बिच्च कदें बरखा बी लग्गी पौंदी पौन बाकी मौसम दा कोई पता नेईं चला दा ऐ इस बार के केह् गल्लबात ऐ जेह्दी वजह कन्नै लोग बमार बी बड़े न होआ ऐ जकाम बखार खांसियां एह् ते हुन इक आम केह् बमारी होई चुकी दी ऐ भाई अस इस्सी बमारी नेईं आक्खी सकदे हून क्योंकि एह् रोजमर्रा दी जिंदगी दा हून इक्क हिस्सा होई चुके दा ऐ खांसी जुकाम ते बखार हून कुसै बमारी च नेईं आंदा ऐ बी ते लोकें गी एह्दे आस्तै डाक्टरें पिच्छे नेईं फिरियै ते जि'यां साढ़े पैह्ले बुजुर्ग घर के थोह्ड़़ा करदे हे अपने िलाज ते उ'ऐ करना चाहिदा जि'यां कुतै बनक्शे आह्ला काढ़ा पी लेआ लाचिएं आह्ली चाह् पी लेई अदरक आह्ली चाह् पी लेई ते जां फिर अदरक च शैद पाइयै खाई लेआ क्योंकि हून एह् आम के गल्ल ऐ हुन जकाम बखार ते मौसम दी वजह कन्नै चलो दिक्खो हून मौसम ऐ कुदरत दी देन ऐ दिक्खो एहदे उप्परां ते अस नेईं अपने आप गी दूर करी सकदे लेकिन एह् ऐ कि गर्मियें च ऐसा असें गर्मियें कन्नै ऐसा अपने शरीर गी बनाना ऐ कि असें गर्मी कन्ने लड़ने दी ताकत रखचै सर्दियें च अस ठंड कोला अपना बचाऽ रखना ऐ बच्चें दा बचाऽ रखना ऐ ते खास करियै बुजुर्गें दा बचाऽ रखना ऐ ते फ्ही जैदा बमार लोग बुजुर्ग ठंडें च गे हुंदे न ते असें अपना ठंडें च ख्याल जैदा रखना इं'दा ते हून चलो मौसम इस कारण ठीक के चला दा जि'यां बारश बी होई जा दी ऐ बिच्च बिच्च ते थोह्ड़ी गर्मी बी थोह्ड़ी सर्दी बी थोह्ड़ी गर्मी बी मिक्स के ऐ इस बार कोई पता निं लगदा भाई केह् केह् मौसम आई गेदा ऐ लेकिन भाई एह् कुदरत दा नियम ऐ मौसम ते बदलना गे ऐ ते ओह् बदलना बी जरूरी ऐ ते इस आस्तै असें इ'नें चीजें गी कोई ओह् जैदा परेशानी अपने उप्पर नेई लैनी ऐ बी कि बड़ी के ठंड होई गेदी ऐ बड़ी के गर्मी होई गेदी ऐ ते बड़ा के बरखा पौआ दी ऐ ते जेह्ड़ी चीज साढ़े आस्ते अच्छी ऐ सानूं कुदरत उ'ऐ दिंदी ऐ मालक उ'ए दिंदा सानूं ते इस वास्ते असें जैदा निं इस गल्ला उप्पर सोच विचार करना ऐ बी हून मौसम हून इसलै गर्मी दा होई गेदा ते इसलै सर्दी दा होई गेदा एह् चलदे रौह्ने न मौसम ते चल चलने न बस एह् ऐ की थोह्ड़े वातावरण दी चेंजिंग कन्ने थोह्ड़ा इ'यां होई गेदा ऐ ते इस्स आस्तै असें एह्कड़ी चीजें दा जैदा अपने निजी जिंदगी च कोई जैदाभार नेईं पाना ऐ बी